अहह पॉपलोराक यें केल्लें न्ही पॉपलोरा लागला नी आहाहा हांव काणकोणसांक उलयतां म्हाका काई बुक्स जाय आशिल्ली अह कसली आसा आहाहा आं आहाहा आहा आ आ म्हाका स्टोरी बुक्स जाय आशिल्ली हय मेळटली कितलिशी म्हाका मेळटली म्हाका वीस वीस अशी जाय आसलेली वीस स्टोरी बुक्स आनीक नोटबुक्सा आसा न्ही स्मॉल आसा न्ही तुमचे कडेन आसा ती एक वीस जाय आशिल्ली म्हाका आनीक अह ड्रॉईंग बुक्स जाय आशिल्ले ते वीस होय तेंय वीस आनी कलर्स आहा नी आहा तुमचे कडेन लिस्ट पांवलां हांवें धाडले लिस्ट

आहा आहाहा बरें बरें आनी म सांग सांग हय हय ना ल्हान भुरग्यांक प्रायमरीक लागून हय पयली ते चवथी पर्यंत तेंकां आहा हय तेंकां ना कळना च बारीक बारीक वर्सांची आहा नी तुमचे कडेन तशे बरिल्ली चड वडली अशी ना नी हा हा आहा आह म्हाका इग्लीशो एक धां दवर आनीक मराठीक दवर टोटल वीस आहो होय ओय आनीक कितलें पडटलें सगळ्याशें

आ आहाहा आहाहा बरें बरें आनी किदें आनी हां डिस्काऊंट आं अहा ओके ओके आतां अशें डिस्काऊंट किदें आसतलें तशी किदें काड बी कूपन बी तशें किदें दितां ना नी

आं ओके ओके जाता जाल अ होय आनी किदी पळयेता हांव मागीर किदें सध्या तुमचे कडेन वॉटर कलर बी आसा नी आसा नी सगळें तें मेळता नी कंपास बीनं आहा तें पळय ह्यें पयली पळयेता आं कशें किदें तें आनी मागी ताच्या नंतर दुसरें ऑर्डर दिता आनी तुमची शॉप हय शॉप केन्ना ओपन आस्ता म्हणजे कितलो तो टायमींग म्हाका सागातं आह सांचें सात नी आणीकं आयतारची बी बंद आसता आं हाहाहा ना केन्ना येवपाक बी जाय जाल्यार माईर कळपा कळ्ळ्यार बरें नी अह आहाहाहा बरें